फिजिक्स जे छै हमरा शुरुआतमे जे अच्छा पढ़ैके बाद नहि लागै छै नीक नहि लागलै आओर बादमे जे फिजिक्स जे पढ़लियै हम्मे तऽ फिजिक्स जे छै एक एहन विषय छै जे अहाँके शुरुआतमे नीक नहि लागतौ आओर नीक जे छै उ बादमे लगतौ जहाँ अहाँके जे छै सब किछु समझमे आबि जाइ छै तऽ फिजिक्स एक ऐसा सबजेक्ट विषय बनि जाइ छै कोई भी विद्यार्थी भए गेलै इसकुल विद्यार्थी भए गेलै कॉलेजके विद्यार्थी भए गेलै कोइ भी छात्र जे छै ओकर जे छै फिजिक्स जे छै भौतिक विषय जे छै ओ एक बहुत ही रुचि रुचि सबजेक्ट जे छै ओ विषय जे छै बनि जाइ छै आओर ई विषय एहन छै की अहाँके पढ़ैके बाद शुरुआतमे ओते नीक नहि लागतौ जे बात छै आओर बादमे जे छै ई सबजेक्ट जे छै बहुत ही जादा विद्यार्थी सब जकरा समझमे आबि जाइ छै जकर हरेक चीज जे छै आओर नियम जे छै ओकरा आबि जाइ छै समझमे तऽ ई विषय एहन बनि जाइ छै जहाँ अहाँके जे छै सब किछु समझमे आबि जेतौ बादमे ई विषय एहन इतना अच्छा बनि जाइ छै की बच्चा सब जे छै एहिसँ ग्रैजूएशन करय छै पी एच डी करै छै आओर फिजिक्स ही एक एहन सबजेक्ट छै जकर योगसँ जकर प्रयोगसँ अखैन जे छै अहाँके जितना भी कार्य जे छै जितना तकनीकी कार्य छै ई कार्य सबमे जे छै अहाँके भौतिक विषयके बहुत ही बड़का योगदान छै भौतिक विषयके ही योगदानसँ जे छै अखैन अहाँ सबके बहुत ज्यादा तरक्की कए रहल छियै आओर भौतिक विषय जे छै बहुत ही अच्छा आओर बहुत ही रुचिक जनक सबजेक्ट बनि जाइ छै विषय बनि जाइ छै जब अहाँ अच्छासँ पढ़ू